ایسے تو بہت سے واقعات گزر چکے ہیں لیکن حالیہ دور میں تو ابھی دو جنوں کی موت ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا بڑا خطرناک بالکل ابھی وہ جا رہے تھے بائک سے تو انہیں ایک ٹرک والے نے ٹھوک دیا وہ بے چارے جا رہے تھے وہ سڑکوں پہ کیمرہ لگے رہتے ہیں لائٹوں میں تو اس میں قید ہو گیا تھا تو وہ جو گاڑی والے جا رہے تھے انہیں جادہ جلدی لگ رہی تھی بائک والوں کو لیکن بائک والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں جلدی جلدی تو بار بار کٹا کٹا کے جا رہے تھے بائک کو اپنی تو کٹانے کے بعد میں تو ٹرک آ رہا تھا پیچھے سے بھئی اور وہ تیز چل رہا تھا تو انہوں نے ایک دم کیونکہ بائک تیز چلا رہے تھے پھر مندی کرلی تھی انہوں نے ٹرک والے سے بریک نہیں لگے تو وہ دونوں کو ٹکر مار دی انہوں نے وہ دونوں مر گئے اور ٹرک والا فرار ہو گیا فر اسے پولیس ڈھونڈنے میں لگ رہی ہے ان کی لاش آئی اور وہ وہ دونوں ان کی بہت بری موت ہوئی دونوں کی دونوں گاڑی کا بھی بہت برا ناس ہو گیا پوری گاڑی کچل گئی ہے اور اور ان کے بعد دو جنوں کے ان بائک والوں کی وجہ سے آگے بھی کئی جنوں کے گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پیچھے سے جو آ رہی تھی ان کا بھی ایکسیڈینٹ ہو گیا تھا یہ سب کھبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں بتاتے ہیں ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور پھر کئی دن بعد ایک دو دن بعد وہ ٹرک والے کو بھی پکڑ لیا پھر اسے سخت سے سکت سزا ملی پھر اس کا کیس چلا پھر بعد میں کیس چلنے کے بعد جن کے وہ مرے تھے دو جنے وہ بے چارے بہت رو رہے تھے ترس آ رہا تھا انہیں دیکھ کر پھر انہوں نے پیسے بھرے اس ٹرک والوں کو سزا دلوائی پھر اسے اس کا کیس چلا کئی دنوں تک پھر اسے سرکار نے پھانسی دے دی روز ایسی خبریں ہمیں ملتی ہے ابھی واقعہ یہی گزرا تھا